तुमी नुस्तेकार उलयता कसलें नुस्तें तुमचे कडेन इसवण क इसवण कसो किलो तर वन थावजंड आणी कुल्ल्यो कशें हां आणीक हें मुड्डश्यो बीन मेळटले म्हाका आसा न्हू बरें आणी तुमी हाडून दिवंक शकता आमकां हांगासर डिलिव्हरी दिता बीन तुमी काय कितले लागतले चार्जीस चड आमी हांगा बायणान रावता गणपतीच्या देवळा कडेन बरें तुमी हाडून दिवंक शकता पूण न्हू बरें आणींग आणींग कितें आणींग कसलें नुस्तें आसा म्हटलें तिसऱ्यो कश्यो तर हां दोनशें रुपयानू आणी मोरी बीन आसा मोरी कशी सुकी बीन मोरी सुकें नुस्तें आसा तुमचे कडेन काय ताजेंच मेळटा सुंगटा

आणी बरें हांव मागी हांव मागीर सांगता तुमकां केन्ना जाय तें पूण सगळें नुस्तें आसतलें न्हू तुमचे कडेन अवेलेबल बरें हांव तुमकां मागीर सांगतां केन्ना जाय म्हाका तें आणीक मागीर खंय हाडून दिवपाचें तें बरें थँक्यू